ٹیلی ویژن میں میرا پسندیدہ شوز یہ ہے کہ مجھے ایک فلم بہت پسند ہے جو کہ وہ اس کا نام ہے سوریہ ونشی اور مجھے سوریہ ونشی فلم دیکھنا بہت پسند ہے میں نے ایک بار میں نے کئی کئی بار دیکھی ہے اکیلے دیکھتی ہوں میں اپنے فرینڈ کے ساتھ دیکھتی ہوں میں اپنے فیملی کے ساتھ دیکھتی ہوں کیوں کہ اس میں ایک جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر پڑھائی سب کچھ پڑھائی سے ہی نہیں ہوتا ہے کچھ ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پڑھائی تو ہمارے لیے ضروری ہے ہی پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور بڑوں کا کہنا بھی ماننا پڑتا ہے اور بڑوں کو چھوٹوں کا کہنا ماننا پڑتا ہے اور ہمیں دوسرے کی فیلنگس کو سمجھنا پڑتا ہے کسی کو غریب نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ غریب ہے چھوٹا ہے تو اس سے بات مت کرو اس کی بے عزتی کرو ایسا ایسا اس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ہمیں پھل بھی ایسا ہی ملے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی مجھے میں یہ ہر بار دیکھتی ہوں اور جب جب یہ ٹی وی پہ آتی ہے مجھے بہت پسند ہے